شادیوں میں پانی کا انتظام ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے کیونکہ مہمانوں کی سہولت اور آرام کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں پانی کا مناسب صاف اور ٹھنڈا انتظام نہ ہو تو تقریب کا اثر ماند پڑ سکتا ہے شادی میں پانی کے انظام اہم نکات ٹھنڈے پانی کا بند و بست صاف فلٹر شدہ اور ٹھنڈا پانی مہمانوں کے لیے ہر وقت دستیاب چاہیے کولر فریج آئس کریم باکس استعمال کیے جا سکتے ہیں واٹر فل اسٹینڈ شادی کے پنڈال میں ہال میں مختلف جگہوں پر پانی کے اسٹیشن بنائے جائیں تاکہ مہمانوں کو بار بار دور نہ جانا پڑے ڈسپوزیبل صاف گلاس پانی پینے کے لیے صاف گلاس یا ڈسپوزل گلاس مہیا کیے جائیں تاکہ صفائی کا خاص خیال رکھا جا سکے منرل واٹر اگر بچٹ اجازت دے تو بوتل بند منرل واٹر بھی رکھا جا سکتا ہے خاص طور پر وی آئی پی مہمانوں کے لیے